हाखु दाखु हास्लाबाबा दालि ओंख्रि संना आलु भाजा एवो आरो ओंख्रि संनो हास्लाबाबा आलु भाजाल' एवो आरो ओंख्रि भाजा संनो हास्लाबाबा मोनानि दोनखानाय ओंख्रिफोरखौनो जानानै थायो